ہیلو یس سر سر میں یس سر میں اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں آپ لائبریری کے گارڈ بول رہے ہیں کیا لائبریری سے بول رہے ہیں آپ سر مجھے بک ایشو کروانی تھی ہندوت کی کیا ایشو ہو جائے گی سر ہندوت کی بک اشو کروانی تھی مجھے کیا ایشو ہو جائے گی ابھی یس سر ابھی اویلیبل ہے اویلیبل ہے آپ کی لائبریری میں اویلیبل ہے بک ہندوت کی سر تو لائبریری کی اوپن ڈیٹ کیا ہے کتنے دِن بعد لائبریری کُھلے گی کس تاریخ کو کس ڈیٹ کو لائبریری اوپن ہو گی اچھا سر تو بک اویلیبل ہے شیور ہیں آپ نہیں سر ہندوت کی چاہیے تھا اور دو تین بک اور بھی چاہیے تھا میں لائبریری آؤں گا تو اور دیکھ لوں گا باقی ہندوت کی جو مجھے مین لینی تھی وہ پرپز یہی تھا ہندوت کی بک لینی ہے باقی دو تین بک اور بھی مجھے چاہیے ریسرچ ریسرچ پر چاہیے سر یس سر سر ویسے ویسے اِس کا کاسٹ کیا ہے کتنا لیں گے کیا کاسٹ ہے اِس کا بک کا سر مجھے مطلب میں ایک ون ویک کے لیے لوں گا اُس بعد میں رٹن کر دوں گا واپس تو اُس اچھا تو دو سو روپیے لگیں گے اور ایسے اگر پورا ایک دم سے لوں تو کتنا کاسٹ لگے گا اچھا آٹھ مطلب ایٹ ہنڈریڈ تک چلا جائے گا اوکے سر تو میں تو میں کب آ جاؤں یہی فورٹین تاریخ کو جو آپ نے بتایا فورٹین تاریخ کو آ جاؤں میں اوکے اوکے

سر کیا ہے سر اوکے اوکے اوکے اوکے سر تھینک یو تھینک یو